सांग

ओके ओके सांग कित जाय तुका कित कोरपा लायकू

तुका बोटणी करीयर जाय न्हू जाल्यार तुका जाय तें ऑपशन आसा लायक तूं नेच्रलीश्ट जावपा जाता लेबोरेटरी एसीसटंट मागीर वायड लायफ स्पेशलीस्ट फोरेश्ट वॉर्डन मागीर तुका आतां टिचींग बी लायक न्हू जाल्यार तिंगा प्रोफेसर जावपा मेळटा आनी हॉर्टीकल्चरल इंजिनीयरींग करपा मेळटा मागीर आतां रिसर्च वर्क बी आसता न्हू जायत लोक आतां रिसर्च करता तेतूंतल्यान एक रिसर्चरय जावपा जाता होय कोर्स तुका स्टाटींग कोरपा पोडटलो सो अमको ड्युरेशना आसतो तो कोर्स तो कोन्न तुज्यान एक इंटनशीप नाजाल्यार इंटनशीर कोन्न मागीर तुज्यान कामा लागपाक जाता गोंया तुका तितकोन रेरली मेळटली बट म्हजे भशेन जाल्यार कित्या जाणां तिंगा बेंगलौर चड बरी कॉलेजीस आसा आनी तुका इंटनशीपय रोकडी जायत्यो मेळटल्यो सो एक दोन इंटनशीप तिंगा केल्यो धर तूं मागीर तुका परत गोंया येवपा मेळटा सो गोंया येवन तुवें तूं खूंय कामा जोयन जाले न्हू सो तुका रोखडें काम मेळपा चान्सीस आसाय म्हुणल्यार समजोलें ना म्हाका होय होय तेशकोन होय होय तेशकोन रोकडें मेळटो तुका काम कित्या तिंंगा मातशें कॉलेजीसा चड बरी न्ही तुका रोखडे मेळटलें हिंगा येता तशें वेकन्सी आहा तिंगा एपलाय केल्यार पुरो तुवें